जी डाक्टर साहेब प्रणाम प्रणाम जी हम पियूष जी बाजि रहल छी पियूष जी वएह दुआरे तऽ फोन करलहुँ हँ कहाँ स्वस्थ रहै छी नहि दवाइ सूट करैए हमरा ओ घाव जे दवाइ देलिए रहए घावके ओ तऽ दवाइ खाएके बादो नहि सूट करैए रातिके नीन्द नहि होइए हमरा ओ दवाइ खेलासँ विचलित विचलित लागै छी हँ कखनो कालके बोखार कहिओ काल आबि जाइए पैरासिटामोल खाएके बाद ओ बोखार उतरै छै लेकिन फेर चढ़ि जाइ छै ओ कहिआ आबी हम यौ परिवर्तन कहाँ लागैए डाक्टर साहेब दवाइ तऽ हम टाइम टेबुलसँ खाइ छी खानामे हँ वएह खाइ छी चावल दालि अल्लूके चोखा जे अपने कहलिए रहए रोटी तऽ हम कहिओ नहि खाइ छी यौ हमरा डाक्टर साहेब रोटी नीके नहि लागैए तेँ नहि खाइ छी अच्छा चावल साफे छोड़ऽ पड़तै जी

ई कहलहुँ जे की कोना करऽ पड़तै जे डाक्टर साहेब की कहिऔ ने एखन हमरा बहुत शरीरसँ अस्वस्थ रहै छी हम अपनेके तऽ फोनो नहि लागै छै अपनेके जे फोन करै छी तऽ डाक्टर साहेब कखनो काल ओ नहि तऽ अपने कम्पाउण्डरे सभके नम्बर लिखा देतिए दऽ देतिए या अपनेसँ बात कऽ लेबै आबैके बाद

जी हम तऽ रोटी सहीमे नहि खाइ छी डाक्टर साहेब अपनेके झूठ की कहब जी अच्छा फोन तऽ करब फोन तऽ करब लेकिन यौ डाक्टर साहेब तत्काल एखन जे हमरा देहमे दर्द अइ से तऽ कनी उपाए बता दिअ